एप्पल आइ फोन थर्टीन साईं तमामु सुठो प्रोडक्ट आहे हिन में टे कैमराऊं आहिनि उन खां पोइ हिनजी जेकी पिक्चर क़्वालिटी आहे जेकी असां जंहिंमहिल फोटु क्लिक कंदा आहियूं उनजी जेकी क्लिएरिटी आहे जामु सुठी आहे तमामु सुठी आहे एक्चुली पिक्सल्स ई उनजा न फाटंदा आहिनि एॾा सुठा पिक्सल्स आहिनि हुन जा ऐं अगरि तव्हां किथे वीडियो शूटिंग करणु वेंदव बि त ओरिजिनल कैमरा वांगुरु हीअ कमु कंदी आहे हिन जी वीडियो क़्वालिटी बि जामु सुठी आहे ऐं अगरि मां डिसप्ले जी ॻाल्हि कयां त टे दफ़ा असां इन खे केरायो आहे पर अञा ताईं डिसप्ले हुनजी ओढ़ी जी ओढ़ी आहे एॾी सुठी कलर क़्वालिटी ऐं डिसप्ले आहे हिन में ऐं जीअं त तव्हां खे ख़बरु आहे ब्रैंड आहे एप्पल हिकिड़ो त उन जी शयूं हमेशा सुठियूं ई हूंदियूं आहिनि हा साउंड क़्वालिटी बि जामु बढ़िया आहे असां अगरि फोन ते कंहिंसां ॻाल्हाईंदासि त हिकदमि क्लीयर आहे हिन जो आवाज़ु ऐं ॿी हिनजी जेकी ख़ासियत आहे उहा ईअ आहे त इहो वॉटर प्रूफ मोबाइल आहे अगरि कंहिंमहिल असां सा छॾाइजी थो वञे पाणीअ में थो किरे त बि असांजे मोबाइल खे को बि नुक़सानु न थींदो वाटरप्रूफ मोबाइल आहे असां स्विमिंग वग़ैरह मे खणी करे हिन सां फोटोस क्लिक करे सघूं था पंहिंजे मिटु माइटु घरु वारनि सां दोस्तनि यारनि सां हा इन जो स्पीकर जेको आहे स्पीकर बि जामु बढ़िया आहे हिन जो जेको ऑडियो क़्वालिटी आहे अगरि तव्हां का गानो म्यूज़िक वग़ैरह ॿुधंदा त म्यूज़िक बि हिन जी हिकदमि सुठी साउंड क़्वालिटी आहे ऐं अगरि मां चार्जिंग जी ॻाल्हि कयां त चार्जिंग हिन जी बेट्री पर्सेंटिज़ सभु खां बेस्ट आहे सभु खां सुठी आहे मां हिन खे अगरि फुल चार्ज कंदमि सौ टका चार्ज थी वेंदी आहे त मुंहिंजी ॾेढि ॾींहुं हलंदी आहे अगरि मां सॼो ॾींहुं बि यूज़ कयां त बि मुंहिंजी ॾेढि ॾींहं में हीअ वेंदी आहे इनजी पिक्चर क़्वालिटी साउंड क़्वालिटी ओवर ऑल जेको बि आहे तमामु सुठो मोबाइल आहे हिन खे मां ॾहनि मां ॾह रेट कंदमि जामु सुठो मोबाइल आहे ऐं मां सभिनि खे सलाह डींदमि त इहो फोन तव्हां वठी सघंदा आहियो